ہلو ڈاکٹر صاحب ہاں جی میرے پیٹ میں درد ہو رہا میں اس سے پہلے بھی آپ کے پاس سے دوا لے کے گیا تھا باڈی پین کے بھی اور جو ہے نا یہ پیٹ کے درد کے بھی اور بخار کے بھی کچھ بھی فرق محسوس نہیں ہو رہا حالانکہ آٹھ دس دن ہو گیا لے کے گئے ہاں رات میں وہ مچھی وغیرہ تھی وہ کھایا مچھی تھی

اچھا یعنی کے پھر وہ نہیں کھائے تھے پھر خالی گولیاں کھا لوں نہیں وہ انجیکشن ہاں ہاں نہیں وہ انجیکشن بھی نہیں دیے آپ انجیکشن بھی دیتے بولے تھے اچھا اچھا وہی گولیاں کھانی ہے اچھا وہی آٹھ دس دن ہو گیا پھر میں دن پہلے بھی آیا تھا آپ کے پاس کچھ فرق محسوس نہیں ہو رہا طبیعت میں سر میں بھی بہت درد ہو رہا ہاں سر کا درد تو بہت بھیانک ہو رہا اچھا ٹھیک ہے دیکھتا ہوں کیا ہے آپ جو دیئے تھے وہ گولیاں تو میں لیا کھایا دیکھیں گے آپ کے پاس پھر شام میں آؤں پھر کب آنا آپ کے پاس شام میں آنا اچھا ٹھیک ہے شام میں کتنے بجے سر اچھا جی ٹھیک ہے سر ان شاء اللہ بہتر تھینک یو